हलो जय झूलेलाल इहो ओला जो नम्बर आहे हा सर मां तव्हां खां थोरा ॾींहं पहिरीं हाणे हितां सूरत खां वठी बॉम्बे वञण जे लाइ हिकु ओला बुक कराई हुई त तव्हां जी गाॾी हिते टाइम सां हिते पहुची बि वई ऐं तव्हांजो ड्राइवर आयो मां हितां सूरत खां सवारु रवाना बि थियासीं पर तव्हांजे ड्राइवर जी मूंखे हिकु कंप्लेंट करणी आहे की ड्राइविंग जे समय ते पर हू मास्क न पियो पाए छो की छाहे की मूंखे ॿार बि नंढो पर प्लस तव्हां जी गाॾीअ जी बि व्यवस्था सीटूं वग़ैरह सभ को सही कान हुयूं ऐं इनकरे मां चयो तव्हांखे हिकु कंप्लेंट लिखायां थी की घटि में घटि प्लीज़ तव्हां ईअं ध्यानु ॾियो की की घटि में घटि ड्राइवर जेके बि हुजे हुनखे पाबंदु कयो की मास्क पाए करे ई तोखे ड्राइविंग करणी अथई छो की कोरोना जो टाइम आहे ऐं असां सां गॾु छाहे असांखे बि कोई छेड़ छिक ॾिए खंघे कुझु बि करे त असांखे बि इंफेक्शन थियण जो पंहिंजो भउ आहे अगरि पाण ऐतिरी सावधानी रखंदासी त साम्हूं वारो बि पाण खे उन उनुसारु रखी सघंदो तॾहिं पंहिंजे सही ईअं सही सही रूप सां पाण खे सहकारु मिली सघंदो जय झूलेलाल